میں ریاست کے لوگوں کا تو نام تو لینا پسند نہیں کروں گی لیکن ریاست کو بہت لوگوں کی محنت سے ریاست آگے بڑھا ہے اور ہر ایک کی محنت ہے اور ہر لیڈروں کی ہر لوگوں کی محنت ہے ریاست جو آج صاف ستھرا بھی ہے الحمدلِلّہ اور ترقی پہ بھی ہے یہاں کی ہر سرزمین کو بنانے میں ہر لیڈر کا نہ ہاتھ ہے ہر لیڈروں کا ہاتھ ہے